हमसब कोनो भी काज करै छी तऽ अपन जे संतुलन रहै छै कोइ भी काज शमे जेना पढ़ाइ लिखाइ सिलाइ बुनाइ बहुत एहन प्रोजेक्ट काज रहै छै ताहिमे लोक अपन लगन लगबै छी जेनाकि हमसब लॉकडाउनमे भेल मासु बनबैके लगन लागल रहय की मासु बनाउ ओहिमे बहुत फायदामंद चीज सब बनेलहुॅं ओकर बाद जे छै से बहुत से पर्व उर्व आबै छनि जेनाकि छठि भेल दुर्गा पूजा भेल ओहि सबमे सिलाइ उलाइमे जे जादा अफसर बनल रहै छै कपड़ा उपड़ा बनबैमे तऽ हमरा सबके जे छै से घरोके किछु काम ओम होइया हर चीजके ध्यान रखैत ओकर अलावा जे छै साइड सऽ काम सिलाइ बुनाइके ओहो पर बहुत लगन से ध्यान राखऽ पड़ैया हमसब एहि प्रोजेक्ट के जे छै से बहुत टाइम निकाइलके अपन एहि पर ध्यान देलहुॅं एहिके लेल जे छै से हमरा सभके टाइम निकालऽ पड़ैया लेकिन हमसब काम निकालिके करै छी समय निकालिके आ एक समय हमरा सबके संतुलन बनबऽ पड़ैया अपन दिमागके एकत्रित करऽ पड़ै छै कि हमरा ई काज करैके अछि तऽ हमसभ बहुत जिम्मेदारी से बहुत रुचि लगनके साथ एहिसँ पर अपन इच्छा जतबै छी आओर बनबै छी आओर बहुत एहन काज रहैया जेकि जेना छठि सब भेल दिवाली सब भेल हर चीजमे ऑफर आबै छै ओना तऽ बीचमे अथियो भऽ जाइ छै लेकिन जे पर्व त्योहार अबैया तऽ ओहि सभमे बहुत रुचि राखऽ पड़ै छै